जय झूलेलाल सिंधी भाषा जी कई अहिड़ी कहावतूं ऐं मुहावरा आहिनि जंहिंजो प्रयोग असां असांजी रोजमर्रा जी बातचीत में ॻाल्हियुनि में कंदा आहियूं जीअं चंड खुटीअ जी पहिरीं तारीख़ पंहिंजो घरु गुरुअ जो दरु आरसी ऐं आरसी मूं जहिड़ो को ॿियो ऐं इन जे अलावा आज़माइश खे आज़माइ धूड़ वञी पाए हिन जहिड़ी कई कहावतूं ऐं मुहावरा आहिनि जंहिंजो प्रयोग असां असांजी दैनिक दिनचर्या वारी ॻाल्हियुनि में कंदा आहियूं